देखिये हमलोग तो बलिया हमको घर के बगल में नहीं है हम तो बाज़ार जाते हैं बलिया हुआं पर पड़ता है हुआं जाते हैं तो हुआं कोई होटल रहता है कोई ठेला पर अपना दुकान करता है तो हुआं पर जाने के बाद हमलोग पिज्ज़ा खाते हैं ब्रेड खाते हैं जैसे छोला भटूरा है बगल में वो सब खाते हैं बहुत चीज़ हुआं पर मिलता है तो लोग हम गाड़ी से नहीं जा के अपना घर पर आते हैं लेकर समान अपना घर में बना लेते हैं जैसे हुआ ब्रेड बना लेते हैं लिट्टी बना लेते हैं समोसा ये सब हम बना लेते हैं घर में घर में बना कर और अपना खाते हैं सब आराम से सपरिवार इसीलिए हमलोग मार्केट नहीं जाते हैं मार्केट जाने में हमको दूर पड़ता है थोड़ा तो अपना घर में सोचते हैं सब सामान लेकर आयें और अपना घर में बना कर आराम से खाएं और यही सब बात है हमको बलिया जाते हैं तो हुआं पर बहुत सारे सामान मिलता है खाने के लिये जैसे हुआ लिट्टी हुआ ब्रेड हुआ समोसा हुआ आरो क्या बोलता है अपना हुआं खाना भी मिलता है लेकिन फिर भी खाना हमलोग हुआं पर नहीं खाते हैं आ ये सब छोला भटूरा यही सब लिट्टी यही सब खाते हैं अपना बाज़ार घूम कर चले आते हैं नहीं होता तो हमको घर आते हैं अपना सामान लेकर अपना बनाते हैं घर में समोसा बनाने के लिये हम को चाहिए बादाम चाहिए मैदा चाहिए और रिफाइंड तेल चाहिए ये सब हम ले लेते हैं और बनाते हैं लिट्टी के लिये बनाते हैं तो हम मटा मैदा लेते हैं और वो क्या बोलता है सत्तू सत्तू लेते हैं कच्चा मिरचाई प्याज ये सब लेकर हमको बनाना पड़ता है लिट्टी बना लेते हैं ब्रेड में होता है कि वो मिलता है ब्रेड हमको उसको तेल में छान लेते हैं छान कर और हम उसको आलू को उबाल कर होता है उसको हम बनाते हैं बनाकर अंदर में देते हैं जैसे चाउमिन होता है उसको भी हम बना लेते हैं चाउमिन को उसमें हम